अभी छओ महीना पहले हम गाय छी पोषले दूगो तीनगो गाय हम बराबर पोषै छी एहिमे की भेलै इएह छओ महिना पहले एक बीमारी आयल छेलै चक्कता बला लोक बहुत दवाइ करैलक दवाइयो करेलाके बावजूद भी कत्तेक जानवर टूटि गेलै मरि गेलै मरि गेलाके बाद हम सभ अपन प्रयास केलिये जे ई केना कोन तरीका से पर ई मवेशी हमर बाँचत नाना प्रकारके चक्कता पूरा मूँह गोर पूरा बदन बहुत जगह से डॉक्टर सभके देखेलीह पैसा भी बहुत लेलक हमरा सभके लास्टमे हमरा कहीँ सॅं कन्भिन्स आयल जे देखिये दवामे मत जाइये एकर बाद हम अपन उपचार करै लगली दवाइ ओ गिल्टी टाइपके जे भऽ जाइ है ओहिमे हम अपन दवाइ केली नीमके पात बेलके पात इसभके खौलाके एकर बाद दू कारी मवेशीके हम बराबर दै छलियनि हेँ आओर जे ओ जे चक्कता जे है फूटि फूटि गेलाके बाद हम ओहि पर नीमके पात आओर माटि के पीस कऽ फनेलके तेल लगा कऽ एहिके बाद ओहग मवेशीके हम जान बचैली लेकिन हमर मवेशी सभके कोनो दिक्कत नहि भेल ओहि पर हमर मवेशी बचि गेल अछि तऽ डॉक्टर बहुत रुपैआ एँठिके चलि जाइया लेकिन हम सभ अपन कर्तव्य से मवेशियोके कर्तव्य से समय देलिये आ समय से बिमारीके देख रेख केलियै तऽ अभी हमर गाय ठीक है कोइ दिक्कत नही है आओर खाना पीनामे जे बराबर दै छिये भूसा होइ पुआर होइ ओकरे कुट्टी काटिके हम सभ हुनका खिएबै छियनि किछु दाना भेले तऽ दाना देली पिसाके ठीक है